हाँ हमें लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा पीढ़ी है वह अपने जीवान साथी को गाँव में रखने के लिए बहुत ही समस्या का समाना करता है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह गाँव में अच्छे से अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकता अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता तो वह भी ये सोचेगा कि मैं शहर में जा कर अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार अच्छे से पढ़ाई दे सकूँ तो इससे मेरे बच्चे का भविष्य सुधर जाए तो वह युवा पीढ़ी क्या करती है शहरों में जाना पसंद करती है क्योंकि शहरों में पति पत्नी के लिये बहुत सारे रोजगार है वह अपने बच्चों का अच्छे से पालन कर सकते हैं हर एक कोई व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं होती तो सरकारी नौकरी होते हुए भी वह अपने बच्चों का शहरों में ही रखना चाहते हैं